हैलो हांजी हांजी जगराते बोल्ला ना जै माता दी जै माता दी बस ठीक ठाक तुस सनाओ अच्छा जगराता दिक्खो पूरी रात जगराता जे जगराता कराना होऐ ते बीह् इक्की ज्हार लग्गी जंदा ते बाकी इयां चौकी करानी होऐ अगर तुसें ते ओह्दा ग्यारां ज्हार धोड़ी होई जंदी हां ओह्दे च दिक्खो जी पंज छे बंदे होने फ्ही ओ पैसे उ'नें बी देने होंदे आहो आहो समाग्री जेह्की होनी ना पूजा दी एह् तुसें आपूं लेआनी पौनी आहो जेह्का साउंड सिस्टम होना ते ओ साढ़ा अपना होना हां में तुसें व्हाट्सऐप करी ओड़ङ आहो आहो आहो बसंत राम होर हां हांजी हांजी अच्छा हां ते कोई गल्ल निं करी ओड़गे तुस पूरा पक्का कन्फर्म करियै ते सनाई ओड़ेओ निं हां ते फ्ही करी ओड़गे तुस मिकी डेट सनाओ हां किन्नी तरीक धोड़ी कराना भला अच्छा अच्छा हां तुस इक बारी पक्का कन्फर्म करियै सनाई ओड़ेओ फ्ही मिकी कोई गल्ल निं करी ओड़गे हां ठीक ऐ जनाब में तुसें भेजी ओड़गा लिस्ट ठीक ऐ निं ठीक ऐ ओके